हमरा सामुदायिक धार्मिक नेता छथि बहुत नीक नेता जेकि धर्मो करै छथि आओर बहुत आदमीके नीक रास्ता पर लऽ जाइके कोशिश करै छथि आओर धार्मिक नेतासभ जे छथि जेनाकि एगोके हम नाम रऽ लऽ रहल छी ओ छियथि गोपाल जी ठाकुर जेकि दरभंगा जिलाके सांसद छथिन आओर ओ बहुत नीक सँ काजसभ करै छथि आओर हमरा तऽ बहुत नीक लगैत छथि ओ नेता किआकि गोपाल जी ठाकुर जे अहाँ कहै छियै ओ सांसद छथिन एखन दरभंगाके आओर बढ़िआँ बढ़िआँ काज करै छथिन जे हमरोसभके किछु किछु मदद कयने छथि जाहिमे कि जेनाकि बहुत आदमीके अहाँके इंदिरा आवास बहुत आदमीके इंदिरा आवास भेटल छै बहुत आदमीके वृद्धा पेंशन सभकिछु अपन मिलै छै जे जेना होइ छै अपन करै छथि एहिमे अपन सांसद हमर धार्मिक नेता उएह छियथि गोपाल जी ठाकुर आओर बहुत नीक नेता छथिन जे बहुत ओ कर्मशील नेता मनेकि कि संघर्षशील नेता छथिन बढ़िआँ नेता छथिन आओर इएह सामुदायिक धार्मिक नेता इएह छथि बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ काज करै छेथिन जेनाकि सड़क तड़क कोनो दुर्घटना भए जाइ छै तऽ ओहिमे पहुँचि जाइ छथिन अपन जनतासभके लेल आओर जेनाकि कोनो भी दुर्घटना कोनो एहन आपातकालीन दुर्घटना भए जाइ छै तैयो सभमे ओ उपस्थित रहै छथि आओर तुरन्त आबि कऽ अपन अपन जे सलाह होइ छनि ओ जल्दी दऽ दै छथिन आओर इएह हमर धार्मिक नेताके कथन छी आओर बहुत नीकसँ ओ रहै छथि समाजमे अबै छथि आबि कऽ देखै छथिन जे केना केना भए रहल छै केना हमर समाज चलि रहल यए केना नहि चलि रहल यए के कतय छूटल छै के कतय आगाँ बढ़ल छै के कतय की कए रहल छै नहि कए रहल छै सभकिछु आबि कऽ ओ देखै छथिन आओर धर्मसँ धार्मिक नेताके साथ अबै छथिन आओर अपन काज कऽ कऽ जाइ छथि